शिक्षा की बात हो या कोई तैयारी हो वह सब ऑनलाइन ही करना चाहते हैं जैसे उन्हें एक अलग प्रकार की सुविधा मिल रही है और उन्हें करने में मज़ा भी आ रहा है परिपूर्ण है अच्छा है बेहतर है जिससे वह इसको अवसर दे रहे हैं और एक सुलभता सरलता से कर पा रहे हैं और यह आज से भी जारी है